میرے خیال میں مستقبل میں اردو كو ہم لوگوں كو زیادہ سے زیادہ اردو پڑھنا چاہیے اور آنے والے نسل كو اردو پڑھانی چاہیے اور اس میں دلچسپی لینی چاہیے اسكولوں میں چاہے وہ ہندی میڈیم ہو یا انگلش میڈیم سبھی میں اردو كی تعلیم دینی چاہیے اور اردو میں دلچسپی ركھنی چاہیے اسی طریقے سے ہم آگے اسے سیف كر سكتے ہیں اور اسے محفوظ كرنے كے لیے یہی سب سے اچھا طریقہ ہے یہ ہم دوسروں كو سكھائیں اور خود بھی سیكھیں